हा मां गवर्मेंट स्कूल में पढ़ी आहियां ऐं हुन स्कूल में लाइब्रेरी हुई ऐं लाइब्रेरी पर हुई पर हुन में स्कूलनि जी किताब हुयूं ख़ाली ऐं अक्सर मां मूंखे आदत हुई जीअं किताबु पढ़ण जी त मां ॿाहिरि बि लाइब्रेरी जोइन कई हुई त मूंखे कॉमिक पढ़णु जी जीअं पंचतंत्र जी कहानी आहे मूंखे पढ़ण जो जामु शौंक़ु हूंदो हो त हो लाइब्रेरी में मां जोइन कई हुई ऐं हू लाइब्रेरी में वञी वञी करे हर रोज़ु किताबु बदिली करे पोइ पढ़ंदी हूयमि मां हे मुंहिंजो जामु शौंक़ु आहे हिन लाइ पर हू पंचतंत्र जी बुक्स बि किताबु आहिनि असांजी स्कूल में मिलंदी हुयूं पर हुन में वेराइटी न हूंदी हुयूं वेराइटी जामु घटि हूंदियूं हुयूं ऐं मेइन मेइन रीपीट रीपीट ही उहे हूंदियूं त मूंखे अलॻि अलॻि किताबु पढ़णु जीअं आदत हुयूं त हिन लाइ मां ॿाहिरि बि लाइब्रेरी जोइन कई हुई जंहिंजे करे मां रोज़ु वञी करे किताबु बदिली करे हिकु ॾींहुं में मां हिकु ला हिकु कॉमिक पूरी करे छॾींदी हूयमि राति जो ऐं हिन लाइ मूंखे रोज़ु हिकु कोमिक लॻंदी हुई पढ़ण लाइ त रोज़ु वञी करे लाइब्रेरी में बदिली करे बि मटाए करे बि वठी ईंदी हूयमि त हे सभु शौंक़ु हो बचपन खां मूंखे किताबु पढ़ण जो